ہاں ہمارے مقامی زبان میں بہت سارے چینل ہیں اتنا ہیں کہ اتنا شاید ہندوستان میں کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ہم بہار کے ہیں تو بہار میں جو ہے بہت سارے بھاشا ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ بھوجپوری بھی ہے میتھلی بھی ہے اور بھی بہت ساری بھاشا ہے ہندی بھی ہے تو ہم بہت سارے چینل ہمارے سامنے جو ہمارے گاؤں میں ہیں ہمارے شہر میں ہیں بہت سارے چینل ہے اور بہت سارے بھاساؤں میں مطلب اس کو بولی جاتی ہے خاص ہمارے بھاشا میں بہت سارا چینل ہے تو چینل کا کمی نہیں ہے یہاں پہ مطلب ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں تو بہت ساری چینل یہاں بنی ہوئی ہے اور ہم لوگ بھی بہت سارے چینل کو دیکھتے بھی ہے مطلب کیا بناتے ہے وہ تو بہت سارے چینل ہے اس کے بعد وہ لوگ مطلب ویڈیو شوٹ کرتے رہتے ہیں چینل کے مادھیم سے اپنے چینل سے مطلب چھوڑتے ہیں یا پھر کچھ سمجھنے والی بات بھی ہو تو وہ مطلب اپنے چینل سے چھوڑتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سمجھنے کو بھی ملتی ہے تو وہ چینل بھی اچھی چیز ہے اور ہمارے گاؤں میں بھی چینل چلتی ہے چلنا چلنی چاہیے یہ کوئی خرابی والی بات نہیں ہے اچھی بات ہے آدمی کو کچھ سیکھ بھی ملتا ہے اس چینل کے وجہ سے تو وہ چینل ہے اور ہر جگہ تو چلتی ہے اور ہمارے گاؤں میں بھی بہت چلتی ہے